मेरे घर मतलब मेरी गाय और मेरी गाय अगर बीमार हो जाती हैं तो वह पशु डॉक्टर आते हैं तो वह उनको जाते हैं लोग बुलाकर लेकर आते हैं तो मेरी गाय को वह सूई लगाते हैं दवा देते हैं दवा दे देते हैं हम हम उसको टाइम टाइम से दवा देते हैं टाइम टाइम से उसका बहुत ध्यान रखते हैं क्योंकि भैँस है तो इसीलिए और हमलोग भैँस को और गाय को बहुत अच्छे से रखते हैं मतलब और हमलोग जैसे भैँस है तो उसकी तबियत खराब हो गई तो हमलोग जैसे डॉक्टर आएँगे तो दवाई देंगे सूई लगाएँगे फिर सूई हमलोग उसको जौन जौन चीज़ बताएँगे तौन तौन चीज़ हमलोग करेंगे भैँस को और गाय को डॉक्टर बोलेंगे कि यह सब करना है तो हमलोग करेंगे और भैँस को हमलोग और देते हैं और भी हमलोग उस गाय को भैँस को भी भी और गाय की जब तबियत खराब हो जाती है तो डॉक्टर आते हैं सूइ देते हैं दवा देते हैं दवा दे देते हैं तो फिर हमलोग उसे बहुत कुछ ही दवा बताते हैं यह देना वह देना टाइम टाइम से देना तो हमलोग टाइम टाइम से देते हैं दवा और बोलते हैं कि ऐसा ही करना तो हमलोग बोलते हैं लापरवाही करोगे तो फिर ठीक नहीं होगा हमलोग लापरवाही नहीं करते हैं हमलोग अच्छे से अच्छे करते हैं कि अच्छी हो जाए मेरी गाय और मेरी भैँस और हमलोग अपनी गाय को खाना भी देते हैं भूसा भी देते हैं बहुत कुछ देते हैं और हमलोग डॉक्टर आते हैं तो बहुत कुछ करते हैं उसको बहुत मतलब सूई लगानी पड़ती है तो डॉक्टर को तो बहुत ही करते हैं फिर डॉक्टर जब आ जाते हैं तो हमलोग सबों को डॉक्टर भैँस गाय को और सूई लगाते हैं दवा देते हैं दवा दे देते हैं तो फिर भैँस तो हाँ गाय तो बहुत ही अच्छी है लेकिन गाय को हमलोग दवा देते हैं खाना देते हैं बहुत ही डॉक्टर जब आते हैं तो हमलोग जैसे सूई लगाते हैं दवा देते हैं तो हमलोग भी देखते हैं